मूंखे प्लेन पकिड़ण लाइ एअरपोर्ट पहुंचणो आहे मुंबई एअरपोर्ट त मूंखे हुन लाइ जानकारी वठणी हुई त मुंहिंजी फ्लाइट राति जो आहे त मूंखे राति जो घर मां निकिरणो पवंदो त मूंखे हुन लाइ ऑटो खपंदो मुंहिंजे घर जे इतां जेको मूंखे छॾे सघे होसि ताईं त हिन जे करे मूंखे पुछणो हुओ कि तव्हां टीं बजे अची सघंदा आहियो मूंखे वठण छोकी मुंहिंजी मुंहिंजो प्लेन साढी पंजे लॻे आहे त मूंखे टीं जे आसि पासि ऑटो खपंदो हो पहिंजे घर खां निकिरण लाइ ऐं मुंहिंजो घरु नेताजीअ ते आहे नेताजीअ ते तव्हां अची सघंदा आहियो टीं बजे मूंखे वठण लाइ